अभी यहाँ हमरा का समय अभी गणेश पूजन चल रहल अछि यहाँ आबै छै भजन करय के लेल भजन होइ छै यहाँ पे आओर तऽ कोई ना लेलकै कोइ आर्गन लेलकै कोइ हार्मोनिआ लेलकै कोइ ढोलक लेलकै कोइ माइक लेलकै ओहो सब मिलकर इतना अच्छा बढ़िऑं से भजन केलकै की सुनि के दिल मतलब बहुत अच्छा भेलकै बहुत मतलब अच्छा सुनि के ओहो बहुत मन प्रचलित हो गेलै सब मिल कर एक रंग भजन केलकै बहुत अच्छा लगलकै आओर बहुत मतलब मन मिलके सुनकर बहुत अच्छा प्रचलित बुझाइया दिल संतुष्ट हो जाइया ईसब पूजन होइके